تعلیم روزگار اور سماجی حیثیت کے لحاظ سے ناسک ضلع میں خواتین کے لیے اہم چیلنج جو ہے بہت سارا جو ناسک ضلع سے گاؤں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر تعلیم اور جانکاری لوگوں کو کم ہونے کی وجہ سے جو ان کی گھریلو زندگی اور بہت ساری مہیلاؤں کو جو چیلنج ہوتا ہے ان کے آ ان کی اپنے بچوں کی کفالت کرنا پڑھنا لکھنا ان کا کرانا ان کی زندگی سنوارنا یہ اہم چیلنج ہے گاؤں کھیڑا سے لگے ہوئے بہت سارا ہے جہاں پر تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان کے شوہر بہت سارے جو جو شراب پیتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں ان کی مدد نہیں کرتے ہیں تو ان سب چیلنج کو اس کو نکلنا پڑتا ہے کبھی کسی کا شوہر مر گیا کبھی کسی کا بچہ مر گیا تو کم پڑھنے لکھے اور جاہل ہونے کی وجہ سے ڈائن کہتے ہیں میرے بچے کو کھا گئی اپنے پتی کو کھا گئی ان ساری چیلنجز کو بہت ان کو جھیلنا پڑتا ہے عورتوں کو اس لئے کہ تعلیم کی کمی ہے اب وہیں آپ اگر دیکھیں تو جو پڑھی لکھی وقت وقت بدلا ہے بہت ساری لیڈیزیں بچیاں عورتیں تعلیم حاصل کی ہیں تو یہ جو غلط ایک دھارا بن گئی ہے کہ میرے بچے کو کھا گئی یہ ہوگیا ایسا ہو گیا ویسا ہوگیا تو اس کی جانکاری مل ملتے ہی ان کو سمجھ میں آ گیا لوگوں کی تعلیم دی گئی بولا گیا بتایا گیا کہ یہ سب کوئی کسی کو نہیں لے سکتا جس کی ضرورت جس کی موت جب آنا ہے وہ کرنا ہے وہ جانا ہے تعلیم حاصل کرنے والی مہیلائیں آج وہ آگے بڑھ گئی ہیں آپ دیکھیں گے بہت سارے ان کو چیلنج ملا کہ بہت ساری مہیلاؤں کو میں دیکھا ہوں وہ بس کنڈکٹر ہے بہت ساری مہیلاؤں کو دیکھا میں جو ٹول پلازہ فاسٹیگ جو ٹول ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری مہیلا کو موقع ملا روزگار کرنے کا بہت ساری مہیلاؤں کو این جی او میں کام کرنے کا موقع ملا بہت ساری مہیلائیں آنگن واڑی میں جا کام کرتی ہیں یہ سب مواقع ملا بہت ساری مہیلائیں جو ہے پولیو ڈوز کا خوراک پلانے کے لئے بھی نکلتی ہیں تو ایسے بہت ساری مواقع اب عورتیں کرنے لگی ہیں ان کے لئے کھلا منچ ہے اور پھر اور کسی کو کوئی ڈر نہیں کسی کو کوئی خوف نہیں اپنے وقت پر آتی ہیں اپنے وقت پر جاتی ہیں اورصحیح مواقع ملنے پر اس کا استعمال کرتی ہیں بہت ساری عورتیں گھر سے بھی کام کرنے لگی ہیں اپنے مواقع کا فائدہ اٹھائی ہیں ان کی جتنی بھی تعلیم ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اور جو اپنے بچے اپنے گھر کو کو چلانے کے لئے بہت ساری مواقع ان کو مل رہے ہیں اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں